हैलो ट्रैवल एजेंट होर बोल्ला दे म्हाराज म्हाराज थुआढ़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ म्हाराज इनोवा चाहिदी आं अंबरसर जाना हा डरैबर चाहिदा कोई ढंगै दा गै चाहिदा कोई खंदा पींदा निं होऐ ते खर्चा किन्ना अच्छा अच्छा एह् गड्डी पता कुत्थें कुत्थें लानी एह् सेही न भट्ठे आह्ले उंदी हट्टी निं ऐ जेह्की मन्यारी दी ओह्दे बाहर लाई लैनी ते पुज्जियै फोन करी लैना मिगी ते कन्नै पंजी तरीक जाना ई चार पंज दिन रौह्ना बी ऐही ते चार पंज दिन दा टूर ही साढ़ा आं खानै पीने दा निं होना ई ऐ ठीक ऐ